हेल्ल' मा खालामदो बायदेव अ माबा नों टिउसन लागोन नामा टिउसन लाबाय थादों ना अ ओइ आंनि हौवासाखौबो होनांगोमोनहाय अ मा मा गासै साबजेक्टखौनो लायोना अ अ अ एह फैसाखौ बेसेबां लागोन फैसाखौ बेसेबांसो लागोन अ पन्द्र' दिनाव तिनस' ओमफ्राय सप्तासेयाव बेसेबां कैदिन अ अ जागोन दे बिदिबा ओमफ्राय आं होगोन होनांगोन ओमफ्राय आं दा इंलिसखौजों अंक'खौनो बिदिनो होनांगोन आरो बे साबजेक्टखौ लागोन ना लाया होनबा

सप्ताहसेयाव सानथाम ओमफ्राय पन्द्र' दिनाव तिनस' अ अ अ बिदिबा आं माब्लानिफ्राय माबागोन होनबा गाबोननिफ्राय मा मा बार खालि अ बिदि खनसेयावनो एके सिरियेलि लागोन आरो समबार मंगलबार बुधबार अ बिदिबा होनबा गोबाननिफ्राय हर थिनहरगोन होनबा

दा ओइ नै दङ स्कुलाव लाबोदोंमोन बाबुखौ

ए क्लास वाननि आंबाथाय इंलिसखौजों अंक'जों होगोन आरो नों मोजां माबा खालामबानो जाबाय अ जागोन दे अ गाबोननिफ्राय हगारहरगोन दे देह देह